मैं मीडिया युवा मोर्चा का मीडिया प्रभारी हूँ पवन कुमार बिंद हम जब इकट्ठा किसी गाँव में जाते हैं मीटिंग हमलोग करते हैं अपनी युवा मो युवाओं मोर्चा की तो हमलोग मीटिंग करते हैं इकट्ठा करते हैं युवाओं लड़को को जो जवान युवा मोर्चा में रहते हैं लड़कों हो और बुज़ुर्ग लोग भी रहते हैं इकट्ठा करके हमलोग को युवा मोर्चा अथवा सरकार के बारे में कुछ कुछ बताते हैं कि क्या क्या फायदा हुआ है उस फायदा को गिनती कराते हैं सरकार की इस पूरी गिनती कराते हैं की सरकार को आवास दिया है आपको लैट्रीन दिया है सरकार के बारे हम आपको अच्छा है सरकार अच्छा है कि नहीं है नहीं काम अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है हमलोग जब और पूरी टीम हमलोग की चलते हैं युवा मोर्चा की तो हमलोग पूरा इकट्ठा होकर शामिल होना होते हैं और उसकी जिस भा आपने उसकी भाषाओं में रहते हैं उस भाषा में हमलोग समझाते हैं ग्रामीण में जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं हमलोग की टीम जाती है इसके बाद हमलोग जुड़ते हैं इकट्ठा करते हैं लड़का युवा मोर्चा हमलोग को युवा मोर्चा है युवा मोर्चा में लड़के को हमलोग जुड़ जाते हैं सभी लोग बुज़ुर्ग रहते हैं महिला तो मान लीजिये नहीं कर पाएगी युवा में लड़के जो नया रहेंगे नया खून के अठारह साल के हैं नया में लड़का जा सकते हैं हमलोग जब जुटते हैं अपनी इकट्ठा होते हैं उसके बाद बैठक होती है इसके बाद पूरी की युवाओं को विकास के बारे में समझाया जाता है कि सरकार ने आपको विकास के लिए तरह बढ़ियाँ से हो रहा है कि नहीं हो रहा आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं लाभ मिल रहा है आपको अगर कोई समस्या है तो बताइए आपका सावधान किया जाएगा उसके बाद हमलोग बात पूछते हैं तो वो लोग बताते हैं कि नहीं हमलोग को सरकार बहुत अच्छा है आ फिर हमलोग बोलते हैं कि आपलोग को राशन भी फ्री मिलता है कि नहीं मिलता है तो बोल रहे कि हमलोग को राशन मिलता है फ्री और कोई भी समस्या सरकार से कोई अथवा आपको समस्या है तो वो लोग कहते हैं की नहीं समस्या तो इस समय नहीं है हाँ तो उसके बाद हमलोग इकट्ठा जैसे कोइ भी सामाजिक में जाये या कोई गाँव में हमलोग जाते हैं कि मीटिंग करते हैं दस लोग को बुलाते हैं पन्द्रह लोग को बुलाते हैं तभी मीटिंग होती है एक लोग से नहीं होती है इकट्ठा जब हमलोग हो जाते हैं तब किसी बारे में में युवा मोर्चा जैसे सामाजिक में हमलोग हो जैसे बताते पूछते हैं क्योंकि सरकार के बारे में हमलोग पूछते हैं आपको सरकार से कोई दिक्कत है आपको कोइ तकलीफ आपको सरकार से कोई फायदा मिला है तो बताओ अगर नहीं फायदा मिला तो इसके बारे में बताओ आपलोग को दिया जाएगा आवास दिया जाएगा नहीं मिला है जिसका घर गिरा है उसको आवास दिया जाएगा तो लोग किसी जो लोग को मिलता है वो लोग बताते हैं कि हमको मिला है और लोग बताते हैं कि हमें नहीं मिला है तो हमलोग बोलते हैं कि जिसको नहीं है जो वो पात्र है देने लायक उसी को मिलेगा और उसको हमलोग बताते हैं कि ई सरकार में रहना है तो ऐसे रहिए जे ये सरकार में कोई अथवा लड़ाई झगड़ा कोई सरकार से नहीं हो रहा है किसीको ई सरकार अच्छी चल रही है विकास कर रही है राशन फ्री दे रही है सरकार में कोई अथवा यह सरकार में कोइ दंगाई नहीं हो रहे हैं हमलोग का मीटिंग चलता है युवा मोर्चा का हमलोग युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं हमलोग जब जाते हैं पूरी टीम आ उसकी विकास के लिए बारे में हमलोग सोचे हैं जिसे सरकार एक अच्छा एक नियम अच्छा कर दी है जैसे बैंक ट्रांसफर डी जी पी एल जिससे आप लोग को दो मिनट एक मिनट में आपके खाता में पैसा चला बड़ा कोड स्कैनर हो गया है डिज़िटल इंडिया इसी तरह हमलोग हर गाँव में जाते हैं इकट्ठा करके सभी युवाओं को समझाते हैं आ महिला भी उस लोग को भी हमलोग समझाते हैं हमलोग की बहुत अच्छी अथि है कि